इहा तक कि जे छै से माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी जखन कहले छलऽ हुनका ऐलासँ हमरा देशमे बहुत सारा चीज चेन्ज भए गेल यऽ जिसमे अहाँके एते मतलब प्रदूषण छलऽ कूड़ा कचड़ा जतऽ ततऽ लोग फेक दै छलऽ अब जाके डस्टबीन के इस्तेमाल बहुत कम लोग एतऽ करै छलऽ हमरा एरिया मे जे छै से बहुत कम लोग एतऽ डस्टबीन के इस्तेमाल करै छलऽ लेकिन जहियासँ मोदीजी स्वक्ष भारत अभियान स्टार्ट केलनि ओ ओहि बेरसँ हमरा एरिया मे बहुत जागरूक भेल यऽ ओतऽ ओतऽ हमरा ओतऽ के लोगसब

तऽ सीतामढ़ीसँ आगाँ हमरा कोनो कोनो गाँवमे पानिके प्रॉब्लम भए गेल छै पानिके दिक्क्त भए गेल छै एतऽ के लोककेँ पानि नहि मिलै छै एतऽ खेती करेबाके लेल एतऽ मतलब पानिके बड जादा मतलब परेशानी छै अखन वर्षा भी नहि भए रहल छै एहि साल तऽ वर्षो नहि भेलै जकर कारण लोगके जादा परेशानी भेलै आओर आओर की जाहि सबमे अहाँकेँ नगरपालिका छलै अब तऽ सीतामढ़ी नगरपालिका नगर परिषद् भए गेलै आओर हमरो हमर सीतामढ़ी एरिया मे अब जतऽ जतऽ जे कूड़ा करकट जे फेकाएल छलै अब ओ सब नहि देखऽके मिलै छै इएह सब चेन्ज कऽ बहुत नीक लगइए इएह सबकिछु चेन्ज भेलैए इएह सब किछु बदलाव हम देखलहुँ हँ आओर आगाँ आओर नीक बदलाव की हाएत आओर आगे अखन जे लोग जते बदलाव करतै ओते निक ओते लोग सबकेँ हितमे निक रहतै जते जते अपना अन्दर बदलाव लेतै जते साफ रहतै